हाँ बिल्कुल इस पृथ्वी पर आकाशीय घटना देखने को बहुत सारी मिलती है ग्रहण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो बहुत समय से देखते आ रहे है ग्रहण की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो उस दिन लोगों के प्रकार विभिन्न प्रकार के विचार उभर के आते है कि दान करना चाहिए धर्म करना चाहिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो इस तरह की रूप रेखा लोगों के सामने देखने को मिलती है चंद्र ग्रहण होने पर आदमी देखता है उसको उसको अच्छा लगता है लेकिन इसमे भी विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों ने ये बता दिया की इस राशि के लिए अच्छा है उस राशि के लिए खराब है तो इस तरीके की घटनाएँ हमें देखने को मिलती है और मैंने ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखी है